हैलो एमेज़ॉन मां अजमेर राजस्थान मां भगवंती शर्मा थी ॻाल्हायां मां तारीख़ पंजवीह सत ॿ हज़ार चोवीह जे हिकु टैबलेट ग़लतीअ सां ऑडर करे छॾियो आहे जेको हाणे एड टू कार्ड में शो थो थिए तव्हां खां दरख़्वास्त आहे त इहो ऑडर कैंसिल कयो छाकाणि त मूंखे हिन ऑडर जी मोबाइल जी हाणे ज़रूरत न आहे आशा कयां थी त तव्हां हिन मोबाइल खे एड टू कार्ड तां हटाराए करे हिन ऑडर खे कैंसिल कंदा मां तव्हांजी लॻातार कस्टमर आहियां ऐं भविष्य में तव्हांजे हितां खां ई ख़रीदारी कंदमि